हालौ अह मादै आं क'क्राझारनिफ्राय हरदों सिनायदों मादैया आंखौ आं आं माने नोंसोरनि जायगायाव ओरैनो बेरायग्लांनो थांहांदों आं माने औ बेरायग्लांनो थांगोन माने नै दा सप्ताहयावनो ओमफ्राय नोंसानाव आं रुम भारा लानानै थाहैगोन माबा उसुबिदा जागोन नामा अह ओरैनोथ' मादै नोंसोरो खोनादों नोंसोरो जा जाय खाथियावनो सिमला बाजार दंनो अह ओमफ्राय ओरैनो मा मा बाराव बाजार जायो ओरैनो सप्ताहयाव खैथा बाजार जायो ओरैनो बेसेबांसो गिदिर जायो मा मा ओंखारो ओरैनो मैगं थाइगंफोरा होमबाथ' ओरैनोबा फाइखारि ओरैनो फाइखारि मोनबोगोन आरो ना ओमफ्राय आं लाबोबा मोनगोन ना मोना बायदि जेन'बा दुइ थिन खनथलसो मोनगोन ना मोना बायदि आं नंगौना अह अह अह होमबा मादै बिदि होमबा मादै आं बिदि खालामसै जायखिया आं न'निफ्राय थांनानै नोंसानियाव हर थानोसै ओमफाय इसोरनिफ्राय आं मैगंखौ बायनानै डायरेक्ट गारियाव थिखोना लाबोगोन उसुबिदाथ' गैया मादै मोना उसुबिदाथ' गैया